ہلو کیا آپ دودھ بیچنے والی بات کر رہی ہو ہاں جی میم میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ آپ کا دودھ تو بہت خراب آ رہا ہے جی بہت پانی ہے دودھ میں بہت پتلا آ رہا ہے خیر جیسا جیسا آ رہا ہے دودھ ویسے بتا رہی ہوں نا میں بٹ کافی ٹائم سے آ رہا ہے شکایت میں نے ابھی کی ہے بہت بیکار آ رہا ہے جی ہے شروع شروع میں تو ٹھیک شاید شروع شروع میں تو ٹھیک آیا اور اب کچھ دنوں سے ہی بیکار آ رہا ہے پہلے تو ہمارے یہاں دو لیٹر دودھ جاتا ہے آپ اپنے اس کو سمجھائیے دودھ صحیح سے دے گا نہیں یا پھر ہمارا دودھ بند کر دیجیے ہاں جی میم اور میم میں یہ ایک بات اور ہے میم مجھے دودھ بڑھا مجھے آپ سے دودھ تین لیٹر چاہیے تھا

ہاں جی میم تو آپ ریٹ بتا دیجیے کتنے کا ہوئے گا اچھا تو بات میم یہ کچھ کم نہیں ہو سکتا ہم تو آپ کے ڈیلی کسٹمر ہیں اچھا جی میم پر آپ تھوڑا سا تو ڈسکاؤنٹ کر ہی سکتے ہیں نا اوکے میم آپ مجھے کل سے تین لیٹر دودھ دے دیا کریں اوکے میم اور دودھ اچھا ہونا چاہیے جی میم یہی امید ہے آپ سے شکریہ